ہمارے علاقے میں زیادہ تر قدرتی وسائل میں زیادہ تر گنّا یا مطلب لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں گنّا دھان گیہوں باجرہ یا اس طرح کے جو کاشت ہوتی ہے اس کو بوتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں اور پھر اسی کا کاروبار کرتے ہیں جس سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں